ई दौड़ैके प्रशिक्षणके लेल अएँ हमसभ प्रशिक्षण दौड़के तैआरी करैमे सबसे पहिले तऽ अपन शरीरोपर धिआन दिअल जाए छै जे हमर शरीर दौड़के लायक छै कि नहि छै ओहि शरीरोके पहिले बेबस्था करल जाए छै ओकरामे पोषक आहार सब आबै छै भोजन ढङ्गसे आबै छै ओ भोजनपर विशेष धिआन देल जाइ छै पोषक तत्वपर विशेष धिआन देल जाए छै एकरबाद दौड़ैके तैआरी तऽ करैमे अच्छा रहै छै तऽ जाहि प्रकारसे हम पोषण शरीरमे डालै छिए जाहि प्रकारसे ओकर भोजन करै छिए ओहि प्रकारसे हमरा दौड़मे जादे मानिले बेनिफिट होइ यऽ बेनिफिट या मतलब जे मतलब जे थोड़ा बहुत दौड़ दौड़ करै छी तऽ कोइ दस कदम दौड़ैए तऽ कोइ पचास कदम दौड़ैए तऽ कोइ सओ कदम दौड़ैए एवम प्रकारसे दौड़ैए तऽ कोइ एक किलोमीटर दौड़ जाइ यऽ कोइ दुइ किलोमीटर दौड़ जाइ यऽ तऽ जे जाहि प्रकारसे अभ्यास करैए ओहि प्रकारसे दौड़िके मानि ले विशेष रूपसे आगू बढ़ाबैए तऽ एकरा खातिर जादातर पोषकपर धिआन देल जाइ यऽ पोषकमे तऽ तरह तरहके चीज आबैए सबसे पौष्टिक कैल्सियम बढ़बै खातिर तऽ दूध दही दालि आओर वगैरह वगैरह फौल फल सब जे यऽ सेब अऽ अङ्गूर इस एकरबाद किसमिश सब भी आबैए काजूसब आबैए वगैरह वगैरह बहुत तरहके पोषक यऽ जकरासे हम शरीरके पोसै छिए आओर दौड़मे आगू बढ़ै छी आओर हाइडेस हाइड्रेशनके कोना हाइड्रेशनमे जे जान तक के आइकाल्हि तऽ दौड़ैके लेल तऽ मानि लिअऽ ट्रेनिन्ग करैके लिए तऽ बहुत प्रकारसे आबि गेलै एक मशीनोके द्वारा मानि ले घरोमे लोक आइकाल्हि दौड़ करैए मशीन लगाबैए आओर ओहिपर चढ़िके आओर मशीनके रनिन्गके अनुसार अपन पाएरकेँ ओहिपर चलाबैए जेकि दौड़के बाहरके दौड़के मोकाबिलामे ओ अपन घरोमे रहिके दौड़के ओहि अनुसारसे अपन जिनगीमे सम्हारि लैए बुझलिए ने ओना तऽ दौड़ बाहरीके चीज छिए ओना तऽ घरमे केओ मशीनपर करैए तऽ खैर कोनो बात नहि यऽ ओ अपना शौकके वास्ते या नहि तऽ समयके अभावमे करि लैए लेकिन खासकरिके तैआरी दौड़ैके तैआरी मैदानेमे सड़केपर फिल्डेपर करैमे अच्छा लागै छै आओर स्वच्छ हवा आबै छै स्वच्छ वातावरण रहै छै आओर स्वच्छ तरहके मानि ले ओहि जगहपर स्वच्छता रहै छै शरीरमे कोनो तरहके प्रदूषण नहि फै